मोनसे हारिया थांनानै थानो गोनांब्ला बे हारिनि रावा थांनानै थाथारनांगोन आरो रावखौ फोथांनानै लाखिनो गोनांब्ला जोङो मिडियामखौबो फोथांनानै लाखिथारनांगोन बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंआव फोरोंथारनांगोन दा खोथाया जाहैबाय मा जोङो दिनै गोबांआनो गावनि बर' हारिनि बे मिडियामखौ ज्राब दोन्नानै गुबुन मिडियामाव जोङो होनाय नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो जोङो बर' रावनि गेजेरजोंबो मोनसे गुनगोनां सोलोंथाय होनांगौनि थाखाय दिनै जों गोबां जायगायाव फ्रायभेट फरायसालिफोर गायसनदों बर' बिजोंजोंनो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा कुवालिटि इडुकेसनखौ मोननो हायो दिनै बर' मिडियामनि फ्रायभेट स्कुलफ्राव जों नुनो मोन्दों जे बर' रावजोंनो लेखा फरायनानै दिनै गोबांआनो मोजां रिजाल्ट खामदों आरो दिनै बर' बिजों फरायनानैनो गोबां डक्ट'र इन्जिनियार जानो हादों दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा एबा साफ्रोमबो गथ'नि बिमा बिफा बिथांमोनखौ बुङो दे जोंङो बर' रावखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय एबा जौगा होनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो जोङो गावबा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंआव फोरोंथारनांगोन मानोना बर' रावा थांनानै थायोब्लासो जोंनि हारियाबो थांनानै थांगोन आरो बर' रावा थांनानै थायोब्लासो जोङो जोंनि थुनलायखौबो जौगा होनो हागोन आरो जेब्ला जोंनि थुनलाया जौगागोन अब्लानो गुबुन हारियाबो जोंनि रावखौ सोलोंनो नाजागोन आरो जोंनि रावा गुवारै फेहेर जागोन दिनै नोंथांमोन साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरखौ आङो गले गले खावलायगोन जे बर' रावखौ जोङो गुवारै फेहेरनो गोनांब्ला जोंनि गथ'फ्रा बर' रावजोंनो लेखा फरायनानै थुनलायगिरि जानांगोन साफा साफा दैदेनगिरि जानो नांगोन दा बेनिखायनो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंआव फरायनांगौनि थाखाय जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया बेबस्था खालामनो नांगोन दिनै बर' रावावनो जोंहा गोबां गेदेर गेदेर बिजाबफोर दंसै जाय बिजाबफोरनि गेजेरजों जोंनि गथ'फ्रा कुवालिटि इडुकेसनखौ लानो हायो गोजोनथों खुलुमबाय